जय झूलेलाल मां दिव्या भॼन भॼन ॻाइणु मां पसंदि कंदी आहियां भॼन में जेका पहिरीं तुक हूंदी आहे उहा हर हिक तुक खां पोइ ईंदी आहे जेका पहिरीं पहिरीं पाण लाईन ॻाईंदा आहियूं न हुआ हर हिक तुक खां पोइ ईंदी आहे हिकु भॼनि जे अंदर टे तुकूं हूंदियूं आहिनि कंहिं भॼनि जे अंदरु चारि पंज बि हूंदियूं आहिनि ॾाढा घटि भॼनि हूंदा आहिनि जंहिंजे अंदर ॾाढियूं वधीक तुकूं हूंदियूं आहिनि मतिलबु घटि में घटि टे तुकूं हूंदी ई हूंदियूं आहिनि हुनखां घटि कोई भॼनि में तुक न हूंदी आहे हिकु पहिरीं लाइन हूंदी आहे उहा हर तुक खां पोइ ॻाइण जी हूंदी आहे जय झूलेलाल